اگر ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم مونگ کی کھچڑی ترئی لوکی سبزیاں ہری سبزیاں بناتے ہیں اور ہم سبزیوں کا سوپ بنا کر ان کو دے سکتے ہیں ان کو ہمیں ہلکا پھلکا کھانا دیتے ہیں جس سے ان کی طبیعت بہتر فیل بہتر لگے اور ہم انہیں جوس دے سکتے ہیں اور ان کے لیے اچھے سے اچھے سادگی میں بھی اچھا کھانا بنا سکتے ہیں